हमरा तऽ बागबानी करऽ मे मोन लगिते अछि आओर हमर जे बेटी अछि ओ साथ साथ ओकरो एहि सभमे मोन लगै छै खास कऽ ओ जे आइ कल्हि जड़ी बुटी बला जे चीज होइ छै जेनाकि अहाँके मेंहदी भऽ गेलै ओकर बाद जाकऽ कढ़ी पत्ता भऽ गेलै अऽ एलोवेरा भऽ गेलै जाहि सभसँ हमरा सभके प्राकृतिक दबाइ भेटैया आयुर्वेदिक दबाइ भेटैया तऽ ओ सभ अखन कुमारि बारि छै ने ताहि लऽ कऽ ओ सभ विशेष जोड़ इएह सभ पेड़ पौधा लगाबऽ मे अपन टाइम दै छै